में रौह्न्नी आं रियासी डिस्ट्रिक आफ जम्मू कश्मीर च ठीक ते हून एह् ते सारें ई पता ऐ कि तुस जित्थै रौंह्दे ओ ओह् ते थुहान्नूं सबतूं जैदा पसंद ई ओह् जगह् होंदी ऐ तुं'दे सारे इमोशनज सारा किश ओह्दे कन्नै बचपन बी जित्थै गुजरे दा ऐ ते उत्थै तुं'दा सारा किश कनैक्टड होना उत्थै तुसें ई रैह्ना बड़ा पसंद होना हून सिर्फ उत्थै रौह्ना नेईं ओह्दे बारे दियां जेह्ड़ियां चीजां न रियासी च हून जेह्ड़ियां चीजां न ओह् इन्नियां इक बंदे गी अट्रैक्ट करी सकदियां न कि में में हंडरड़ परसैंट इस चीज दी गारंटी दिन्नी आं कि अगर कोई र'वै दा ऐ ते उ'नें ई एह् जगह् बहुत पसंद औनी ऐ ठीक ऐ हून रियासी डिस्ट्रिक बिच ऐसा निं ऐ कि सिर्फ इक चीज गी लेई अग्गें आओ हर चीज च हून इत्थै श्री माता वैश्नो देवी युनिवर्सिटी ऐ ठीक ऐ पढ़ाई दे रिलेटड़ बी चीजां न पैह्ली चीज आई पढ़ाई आह्ली ओह् बी इत्थै होई दूई होंदी लब्भनी ऐ इत्था इक डीपीऐस्स स्कूल जेह्ड़ा मिगी लगदा ऐ कि इक अच्छा स्कूल ऐ हर जगह् ओह् इत्थै बी ऐ ठीक ऐ ते ना फिर युनिवर्सिटी लाइफ पर तुंदी जेह्ड़ी स्कूल लाइफ ऐ ओह् बी इत्थै इक अच्छी मतलब लोक जेह्ड़े अच्छी ऐजुकेशन हासल करै दे न इत्थै रेहियै एह् आई गेआ साढ़ा ऐजुकेशन आह्ला पैरामीटर ते दूआ पैरामीटर जेह्ड़ा में मन्नदी आं हैल्थ ते इच्थै नारायना हॉस्पिटल ऐ साढ़े ठीक ऐ नारायना हॉस्पिटल च में आखदी आं कुत्थै दे पेशेंट नेईं औंदे न केह्ड़ी डिस्ट्रिक दे पेशेंट ऐ जेह्ड़े जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक दे केह्ड़े पेशेंट जेह्ड़े इत्थै निं औंदे न हर कोई इत्थै औंदा ऐ ता कि उ'नें ई बड़ा शैल लाज मिली सकै ठीक ऐ एह् ते आई गेई साढ़ी हैल्थ केयर दी ते ऐजुकेशन दी गल्ल और मिगी जगह् दा इक चीज जेह्ड़ी कि में मन्नदी आं मे बी लोक आखन कि एह् इक ड्राबैक ऐ पर में इसी ड्राबैक निं मन्नदी आखदे कि ऐक्सप्लोर्ड निं ऐ जैदा ऐक्सप्लोर्ड निं ऐ डैवलपमैंट निं ऐ इत्थै जैदा पर में इसी आखर पॉजिटिव फैक्टर मनदी आं की कि जि'यां तुस दिखदे ओ कि जि'यां बी डिस्ट्रिक च डैपलपमैंट होआ दी ऐ में मन्ननी आं कि बड़ी शैल चीज ऐ डैपलपमैंट होआ दी ऐ पर ओह् चीज साढ़ी ह्युमैनिटी गी बड़ा हार्म करै दी ऐ ठीक ऐ हून जम्मू च जि'यां में दिक्खेआ ऐ कि बनै दा हाई वे ठीक ऐ हून ऐक्सपरैस्स वे जेह्ड़ा अस आखदे आं बनै दा ऐ ओह्दी वजह् कन्नै होऐ दा केह् ऐ जेह्ड़े रायका दे उत्थै जंगल न ओह् कटोऐ दे न कोई जिस चीज दी जिस मतलब हून अस जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर आखदे आं जेह्दी ब्यूटी गै अस मनदे आं कि प्हाड़ें दे थ्रू ऐ जेह्ड़ी ब्यूटी गै नैचुरल जेह्ड़े पेड़ पौधे इं'दे थ्रू ऐ हून अस उसी गै कट्टै दे आं ते रौह्ना किस चीज लेई ऐ ना फेमस साढ़ा जेह्ड़ा रियासी डिस्ट्रिक ऐ जेह्ड़ा में आखै निं आं अन अनऐक्प्लोसरड अनऐक्सप्लोरड में उस चीज गी निं आखै निं ऐ कि इत्थै लोक आए दे निं इत्थै बड़े लोक औंदे न बड़ियां जगह्ं न जानने आह्लियां पर डैपलपमैंट जेह्ड़ी मनदे न कि स्टार्ट निं होई ऐ इत्थै कि हाई वे इत्थै नेईं बनै दे न ते बड़ी चंगी गल्ल ऐ ऐटलीस्ट अस जेह्ड़े न इस्सै कन्नै कनैक्टड न इत्थै ठीक ऐ ऐसा किश निं ऐ कि स्हान्नूं इत्थै मतलब मिगी लगदा ऐ जिन्ने पेड़ पौधे जां जिन्नी ग्रीनरी इत्थै ऐ ओह् कुतै होर है ओह् निं ऐ पर इद्धर बी बड़ी जैदा ऐ ठीक ऐ ते ओह् चीज मिगी बड़ी शैल लगदी अपने होम टाउन दे बारे च ओह्दे अलावा जेह्ड़ा में मनदी आं टूरिस्ट स्पाट बड़े जैदा न ठीक ऐ इत्थै नौ देवियां ऐ देवी पिंडी ऐ और बाबा सेआढ़ बाबा जित्तो बड़ियां रिलिजियस जगह्ं न जेह्ड़ियां इत्थै हैन ठीक ऐ ते इस च तुस सिर्फ ऐसा निं ऐ कि सिर्फ रिलिजियस ओह्दे लेई जाओ जां मत्था वत्था टेकन जाओ लोक इत्थै पीस लेई बी जंदे न ठीक ऐ बहुत पीसफुल इनवॉयरनमैंट होंदा इस जगह् दा जेह्दी वजह् कन्नै ऐज ए पिकनिक स्पाट बी लोक इसी ट्रीट करदे न ठीक ऐ अगर दिक्खेआ जाए अगर लोक इसी अच्छे तरीके कन्नै मतलब ट्रीट करन जि'यां देवी पिंडी वगैरा गंद बंद निं फलान जैदा औन इंजाय करन सफाई दा पूरा ध्यान रक्खन ते मतलब मत्था वत्था जेह्ड़ा टेकदे आं ओह् टेक के बापस जान ते बड़ी गै शैल गल्ल ऐ ठीक ऐ इत्थै बहुत लोक न जेह्ड़े इस चीज मतलब अजकल पैह्लें केह् हा पैह्लें इन्ने ऐक्सप्लोरड नेईं हे इन्ने लोक औंदे नेईं हे पर हून लोक मिगी लगदा चलै दा ऐ ते लोक आ दे ओह् दिक्खै दे कि किन्नी शैल जगह् ऐ लोक इंजाय बी करदे इत्थै ते अपनी रिलिजियस प्रैक्टिस गी बी फालो करदे न हून जेह्ड़ा में सजैशन मतलब देना चांह्दी आं कि इत्थै केह् डैवलपमैंट होई सकदी ओह् ऐ कि इत्थै इकोटूरिजम उप्पर अगर गौरमैंट ध्यान देऐ रिलिजियस टूरिजम उप्पर ध्यान देऐ अगर गौरमैंट जां फिर जेह्ड़े नार्मली बी टूरिस्ट औंदे न उंदे लेई बी बैटर फैसिलिटियां प्रोवाइड करै ते एह् इस जेह्ड़ा एरिया इसी बड़ी होर बी इनहैंसमैंट जां ऐडवैंसमैंट मिलनी ऐ ठीक ऐ ओह्दे अलावा इत्थै जेह्ड़े कि मिगी लगदा ऐ कुन निं जानदा होना श्री माता वैश्णो देवी इद्धर ओह् बी ऐं ते ओह्दे गितै बड़े गै टूरिस्ट औंदे न ठीक ऐ ते ओह् बी इस जगह् दी बहुत ई बड्डी खासियत ऐ ते एह् सब चीजां जेह्ड़ियां मिगी मेरे होम टाउन दे बारे च पसंद ऐ ते में चांह्दी आं कि लोक औन इसी दिक्खन ते ओह् बी अपने व्यूज इस बारे च जरूर देन